बिबार बारिखौ जोङो सामफ्रोमबो जोथोन लायो एमफौ सुम' बायोबा बिबार बारियाव बिबारनि जेन'बा बिलाइफोरा गाज्रि जायो आरो मोसौ बोरमा हाबनो हायैनि थाखाय जोङो बेरा दुमो औवाखौ सिननानै बिबार बारियाव आरो सबथायावनो सबथायावनो जोङो खेमसि लानानै बे बिबारनि गोलाव गोलाव लावग'नायफोरखौ हानानै होनाय जायो आरो थिक गोसा सानदुं दुङोबा जोङो दै लुयो आरो बायह्रायाव दोना लासैनो जोङो खामसालिफोराव एबा सायाफ्राव थिखोनानै दोननाय जायो सामफ्रामबो साजायबासो बिबाराबो साबसिन नुयो नालाय ओंखायनो जोङो बिबारखौ सबथायावनो सबथायावनो हाग्रा फोरखौ हानानै होनानै आरो एम्फौ एनलानिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो माबानि मुलि सारनानै होनाय जायो एम्फौनि